हेलो हँ ठीक छी अपन कहिऔ देखिऔ कहै लऽ तऽ साठि रुपआ काल्हि खन कहलकै जेकि कहने रहऽ हाट परमे अच्छा से नीक कटहर अखन तऽ रेट महग छै यौ साठि रुपिए हमरो कहले छल तऽ साठि के बेच लिअ ठीक छै जे तऽ जे कहलकै जे हेतै कहलकै दूनू गोटे विचार कऽ के बेच लेब ओ ई गप तऽ ठीके अहाँ कहि रहल छी हँ हँ ई गप ठीके कहि रहल छी अहाँ से नहि तऽ केओ छथि अहाँकेँ तऽ कहलकै जे पठा देबनि हमरो एतऽ हँ तऽ जरूर कोन टाइममे पठा देब तऽ हम घरे पर रहब ठीक छै तऽ हम हुनकर इंतजार हुनका हम चिन्हबनि कोना यौ आ तखन तऽ ठीके छै अच्छा ठकाइ से औता अच्छा ठीके छै दऽ देबनि कते दश किलो कहलथि अच्छा ठीक छै ठीक दऽ देबनि हम हँ हँ कहि देबनि जेकि अहाँकेँ ठीक छै हम रहब ओहि कालमे आओर देखबै जे कतहुँ कहलकै जेकि आओर कहलकै कतहुँ कोनो ग्राहक भेटै तऽ कहलकै पठा देबनि किआ तऽ बहुत छै अच्छा लेकिन ओ कहलकै जेकि आगू पाछू ओकर मन होइत रहैत छै

हँ तऽ हम पैंसठि रुपिए दऽ देबै ओकरो